न हाणे जे इलाइक़नि में इस्कूल जा ॿार बिल्कुल बि दौड़ंदा न आहिनि क्योकी हुननि जे इस्कूल वारा ई उनन खे हाणे न दौड़ाईंदा आहिनि सिर्फ़ु और सिर्फ़ु पढ़ाई पढ़ाई कराईंदा आहिनि और पहिरियों असांखे इस्कूलनि में ॾाढो दौड़ाईंदा हुआ लेकिन हाणे बिल्कुल बि न दौड़ाईंदा आहिनि हाणनि जे ॿारनि खे और नंढनि ॿारनि खे दौड़ाइण सां हुननि जो स्वस्थ एडो मजबूत हूंदो अथनि एडो बढ़िया हूंदो अथनि जो हुननि खे ॿुढापे ताईं उहो स्वस्थ कंदो अथनि